ہمارے علاقے میں بہت سارے باغات ہیں اور بہت ساری ندیاں بھی ہیں ان باغات اور ندیوں کے آس پاس صاف صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ سکون کی تلاش میں یہاں پر وقت بتانے کے لیے آتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں ہر اتوار کو ایک بازار لگتی ہے جہاں پر بہت طرح طرح کے کھانے کی دکانیں اور ٹھیلے لگتے ہیں اس کے علاوہ کپڑوں کی دکانیں بھی لگتی ہیں عورتیں اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں بھی بیچتی ہیں ان سب چیزوں کو خریدنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں